हमर जिलामे जे छै हर गाँवमे ई पाबनिसब जे होइ छै एकर अन्तर्गत जे ई जेनाकि जितिआ ई जितिआ तऽ हमर सबके प्रमुख छिए जकर जकराकि पुत्रकेलिए ई उपास कएल जाइ छै आओर कृष्णाष्टमी तऽ भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्णके जन्मकेलिए उपास करै छै जाहिसँकि कनि सुख समृद्धिके प्राप्ति होइ छै आओर दुर्गापूजा तऽ जे माता दुर्गाके तऽ नवरात्रि होइते छै आठ दिन नओ दिन तक आओर एकरालिए एकरालिए तऽ सबके देखै छिए व्रत उपवास आओर करै छै कनि देखै छिए बलिप्रदान सबकिछु होइ छै जकर कि बहुत महत्वपूर्ण छै आओर बहुत धूमधामसँ मनाएल जाइ छै हमर ई दुर्गापूजा